ہمارے علاقے میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں لوگ کہتے ہیں یہاں کوئی چیز چڑھائی جائے جیسے مٹھائی تو آپ کی جو دلی تمنا دل میں تمنا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور چوراہے پر لوگ مٹھائیاں نیبو ناریل ان لوگوں کے اوپر سے اتار کر رکھتے ہیں جن پر کالا جادو کوئی سایہ اور کوئی بری چیز ہوتی ہے ان کا یہ ماننا ہے جو اس پر جو اس پر سے چڑھ کر جائے گا یہ اس کے اوپر آجائیں گے میں اسے بالکل بھی نہیں مانتی